दूस दूहरे पक्ष कृषि के अलावा हम दूसरे पक्ष मतलब वे कृषि को जो किसान हैं दूसरे पक्ष में अगर व्यवसाय की बात किया जाए तो वो कृषि तो करते है लेकिन साथ में वो पशुपालन भी कर सकते हैं लेकिन क्योंकि वह इनके मतलब क्योंकि वह पढ़े लिखे तो होते नहीं है इसीलिए वो छोटे छोटे कुटीर उद्योग भी कर सकते हैं मछली पालन पशुपालन ये भारी मात्रा में पशुओं को पालेंगे तो उसे दूध उसका जो है दूध मार्केट में बेच सकते हैं और मांस बेच सकते हैं ये मतलब और छोटे छोटे उधोग के जैसे कि एक व्यवसाय खोल लें बनिया का काम कर सकते हैं बहुत सारे ऐसे काम हैं जो किसान करना प मतलब करना प मतलब कर सकते हैं जिसे बहुत अच्छे म अच्छे मात्रा में आर्थिक रूप से लाभ मतलब मिलेगा औरत किसान तो मतलब किसान खेती तो करते हैं उसके अलावा बहुत सारे ऐसे काम हैं छोटे छोटे जो वो कर सकते हैं